केन्नाय कसलें कलेक्शनची सुरवात करता तेन्ना पासयेंशच दवरून करपाक जाय कारण ह्यो गोश्टी एकदम वांगडाच मेळना आनी कलेक्शन करता आसतना तें स्टेंम्प किंवां कॉयनची म्हायती ताचो इतिहास किदं आसलो तें सोदपाक जाय तशें केल्यार कलेक्शन करपाक आनी मजा येता